पहले मुझे खाना बिल्कुल बनाना नहीं आता था यहाँ तक की मैं दाल चावल भी बनाना नहीं जानती थी जब मैं शादी होके आई तो मुझे कहा गया की खीर बनाना है अब कभी तो मुझे बनाना कुछ आया नहीं तो मैं क्या जानू कि खीर कैसे बनाते हैं फिर मेरी नन्द बहुत अच्छी थी उसने बताया भाभी ऐसे ऐसे ये बनाओ इसमें ये बनेगा फिर ये चीज़ें डालते हैं इसमें सूखा मेवा डालते हैं शक्कर डालते हैं जब सब बहुत अच्छा बन जाता है तो खीर बन के तैयार हो जाता है ऐसे मैंने धीरे धीरे अपने ससुराल वालों के साथ रह रह कर सब चीज़ें सीखीं क्योंकि मायके से मुझको कुछ नहीं आता था